हाँ जी हमको कानूनी अधिकारियों से विशेष परेशानी हुई है कारण क्या है कि जब मैं मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने गया तो मैंने तहसीलदार साहब एस डी एम साहब सबसे बोला तो कम से कम मैं तीन दिनों तक घूमता रहा लेकिन मेरा मूल निवास नहीं बना तो मैंने एक जो क्लर्क था उससे बोला भाई मेरा मूल निवास कैसे बनेगा तो उन्होंने बोला कि ये जो चपरासी बैठा हुआ है उसको तुम सौ का नोट दो और जो तुम्हारा तीन दिनों में जो काम नही हुआ है वो अभी पाँच मिनट में होगा तो मैंने जैसे ही उस चपरासी को सौ का नोट दिया तो सभी तहसीलदर एस डी एम वगैरह सब एक्टिव हो गए और मेरा काम तीन दिनों का एक घंटा में अतिशीघ्र हो गया और तुरंत ही जो है वो चपरासी मेरे काम को करवाकर और मेरे मूल निवास को मेरे पास ले आया और मुझे दे दिया